एक दीस आमच्या स्कुलाची टिचर रिटायर जावपाची आशिल्ली ती टिचर म्हजीय टिचर आनी म्हज्या भुरग्यांचीय टिचर मागीर आमी म्हणलें प्रायजां जीं आमकां टिचरीक कितें तरी दिवपाक जाय न्हीं इतलीं वर्सां आमकां शिकयलें म्हजे भुरग्यांक शिकले आनी अशें म्हणतरी कित तरी टिचरी आमी दिवपाक आमची याद टिचरीक फुडें आसची म्हण आमी कितें केलें जे बाजरांतलें बी कांयच हाडप ना गिफ्ट म्हण हांवें आनी म्हज्या भुरग्यांन थारायलें की आमी पेन्टिंग करचें पेन्टिंग कशें करचें जे लोक कितें करता बाटल्यो काडटा अशे तेजो वापर कांय जायना म्हणटा काडटा आनी भायर उडयता पण आमची आमी कितें केलें की बाटल्यो हाडल्यो बऱ्यो धुल्यो आनी निवळ बरी चकचकीत केल्यो आनी तेचेर पेन्टिंग केलें आनी पेन्टिंग इतलें बरें केलें की तें पयतल्या दिसता की तें खरेंच विकत हाडला काय कितें अशें यें दिसता आनीक आमी त्या दिसा रिटायर्मेंट आशिल्ली त्या दिसा आमी स्कुलान आयलीं आनी टिचरीक तें गिफ्ट दिलें तिकाच तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयलीं की खरेंच आमची जी भावना आसा ती भावनां आमी त्या ड्रोइंगातल्यान तिका दिलें म्हणटकच तिजें दोळ्यांतल्या खरेंच अशी मायेचीं म्हणटा तशीं दुखां आयलीं आनी तशेंच आमकां एकदा अशेंच प्रायज मेळिल्लें आमच्या भुरग्यांनी हातांत केल्लें प्रायज भुरग्यांनी आणी त्या भुरग्यांनी म्हाका दिल्लें ड्रो ड्रोइंग म्हणजे हातांत केल्लें आनी म्हाका तें पळोवन इतलें सामकें यें जालें की ती भावनां तांची जी भावना आसा त्या ड्रोइंगातल्यान ती आमकां सांगताली जे आमी आमी हातांत केल्लें वस्तूक चड यें दितात जी आयज काल नाविन्य पूर्ण जें कितें आसा तें सगल्यांक आवडटा आनीक बाजरांत गेल्यार तुका जाय जाय ते वस्तू मेळटात इतल्यो आनी त्यो म्हारग आसता यें आसता पूण यें जें आसा तें आपूण आपले भावनेंतल्यान जें तयार केल्लें आसता तेका खरेंच मोल आसता आनीक अशे तरेन म्हाकाय दिसता की प्रत्येक जें कोणें यें आसा तें गिफ्ट तेमी रेडीमेड हाडून नासतना कोणाक तुमी दिता ते तुमी आपल्या स्वताच्या हातांत करा तें कशेंय आसूं पण तेतूतल्यान प्रेम भावना ही व्यक्त जाता म्हणच हांव म्हणटा हीं कार्डा ग्रिटिंग जें कितें तुमी दितात तें तुमी तेंका दिया तातूंतल्यान तुमची भावनां तेंका कळटली अशे तरेची भेट तुमी कोणाकूय दिवंक शकता